हलो हा मां एच डी एफ सी बैंक मां थी ॻाल्हायां हम्म हा हा तव्हांखे हीअ लोन मिली वेंदो थोरा मतिलबु तव्हां पंहिंजा पन्ना जेके डाक्यूमेंट्स हूंदा उहे तव्हांखे जमा कराइणा पवंदा ऐं मतिलबु तव्हां नौकरी कंदा आयो के न तव्हां खे पंहिंजो धंदो अथव नौकरी कंदी आहियां अच्छा त तव्हां जी पघारु केतिरी आहे अच्छा अच्छा त तव्हां खे घणे जो लोन खपे तव्हांखे मतिलबु चालीह हज़ार लोन मिली सघंदो अच्छा ठीकु आहे न मां पंहिंजे सिनियर सां ॻाल्हायां थी ऐं तव्हां मतिलबु कीअं इहो पंहिंजा डाक्यूमेंट्स हिते जमा करायो त असां सिनियर्स सां मां तव्हां जा छा था चओ हा आधार कार्ड पेन कार्ड ऐं तंहिंखां पोइ वरी लाईट जो बिल थींदव राशन कार्ड थींदव ऐं इहो जॻहि हां हा सैलेरी स्लिप ॾियणी पवंदी ऐं तव्हांजे हि जिते तव्हां करंट रहंदा आहियो उहे जॻहि जा पेपर बि तव्हांखे ॾियणा पवंदा ॾिसमि असांजी चैंबूर ईस्ट में अथव न असां घटि ॾिसो असां न घटि में घटि व्याजियूं लॻाईंदा आहियूं ऐं जेके पन्ना पेपर आहिनि न उहे बि असां मतिलब थोरा ई जमा कराईंदा आहियूं थोरे कमु पन्ननि में ई असां कमु कराए छॾींदा आहियूं असां जो वेरियेबल आहे ॾिसंदासीं असां जीअं तव्हांजा पेपर हूंदा तीअं असां तव्हां खे इंट्रेस्ट बि प्रोवाईड कंदा घटि ई कंदा तव्हां इन ॻाल्हि जो टेंशन न कयो ऐं बाक़ी तव्हांखे वधी लोन खपे त मां पंहिंजे सिनियर्स सां ॻाल्हायां थी तव्हांजो कम जो घणनि ॾींहंनि में वैट हाणे ॾिसो तव्हांजा पेपर फटाफटि चैक थी वेंदा सम्झि महिने खनि में तव्हां खे लोन मिली वेंदो न उहो जीअं हाणे तव्हां इंट्रेस्ट सां गॾु जीअं मुदल पे कंदव तव्हां केतिरो वधीक मुदल पे कंदव ओतिरा तव्हांखे घटि साल लॻंदव त बि मां तव्हां जो कमु कराए थी ॾियांव मतिलब मां पंहिंजे सिनियर्स सां ॻाल्हायां त मां तव्हां जो कमु पास कराए ॾींदमि ओके ओके थैंक यू